हैलो हां जी कौन तुस कौन केह् प्राब्लम बनी दी तुसें गी इन्ना टाइम दित्ते दा हा अच्छा तुसेंगी इक म्हीना दा टाइम दित्ता इक म्हीने दा बड़ा होंदा इक म्हीना टाइम दित्ते दा हा इक म्हीने तुसें की नी बनाइयां एह् अच्छा क्लासां अटैंड कीतियां

नांऽ केह् थुआढ़ा रमनीत

ते हून बनाई दियां असाइनमेंटा तुसें कंपलीट होई गेइयां चलो कोई नी दिक्खने आं किन्ने मुड़े न होर किन्ने मुड़े न होर कौन ऐ

थुआढ़े घर केह्ड़ी जगह् न घर केह्ड़ी जगह् न थुआढ़े अच्छा तुस इक म्हीना बमार रेह् पूरे इक म्हीना रेह् इक म्हीने टाइम दित्ता असें बड़ा होंदा इक म्हीना

अच्छा चलो कोई नी दिक्खने आं इक दो दिन दे बाद सनाने आं तुसें गी ठीक ऐ कड्ढने आं नोटिफिकेशन कड्ढने आं कोई ओह्दे कोला बाद ठीक ऐ ठीक ऐ